हमरा ईलाका मे लोग जे अबै छथिन ओ सबसे पहले पुनौरा धाम छथिन जानकी जी के जन्म स्थल माता सीता जी के तऽ ऊहाँ पर लोग अबै छथिन दूर दराज से दोसरो राज्य से अबै छथिन मद्रास राजस्थान तमिलनाडू दूर दूर से औदरो जे छथिन त ऊहो लोग नेपाल से अबै छथिन आओर एकरा अलावा जे है एकरा अलावा जे अछि ओ ओहिमे सर्वोपरी हलेश्वर स्थान छै बँसबिट्टा सुकेश्वर नाथ छै आओर पुपरी मे नागेश्वर नाथ मन्दिर छै तऽ एहिसे कऽ के बहुत सारा जे हए से स्थान छै जहाँपर लोग दर्शन करबाक अबै छथिन आओर एकर अलावा जे छै से मढ़िया स्थान छै ओ तखन भोलेश्वर नाथ नागेश्वर नाथ एहन अनेक तरह के छथिन जहाँपर लोग जे हए दर्शन करबाक अबै छथिन